औ मा औ औ औ दङ मा नांगौ दङ गासिबो दंजोबो

बिदिनो दा अखा बांखा बोथोर नालाय आलुफोरा बिदिनो थ्रिस थाखा केजि जोगोनारआबो बिदिनो थाइसेआव साल्लिस थाखा फनसास थाखा बिदि अखाया बारा जाबाय नालाय बिफांफोरा थैबाय मैगां थाइगं मोननो नागिरला नों माखौ लांफैयो फथलआबो बिदिनो फनसास थाखा केजि जाबाय साइट थाखा केजि मैगं नायै मैगं जाबाय आलुआबो बिदिनो साल्लिस थाखा केजि जाबाय औ औ औ औ नों माखौ लांफैयो लांफैदो दखाना दङ औ थायो नोंनि गोसो नों माखौ लांफैयो औ औ दे माला लांफैयो लांफैबानो जाबाय दङ मैगंनि दामफोरासो अखा बांखाखाय दाम बारा जाबाय दा दै लोमनानै थैलाजोबबाय ना मैगंफ्रा मैगं बिफांफ्राबो बानलु बिफां सबाय बिमा बिफां भेन्डि बिफां मैथा बिफांफ्रा दा दै लोमनान थैला जोबबाय बेनि थाखायनोथ' दा दाम बारा जादों मैगं थाइगंआ नङाब्ला आगयाव बिदि दाम नङामोन

औ औ हाजिराबो मावनो मोनला जाबाय दा फैसा हाबनायनि लामाबो गैला अखा बांखाजों ओंखारनो मोनला औ दालाय माथो खालामदों हो ए आंबो दखानावसो दं अखाफोरानो हनै थिखोहां दिरुनहां थिखोहां दिरुनहां जायो औ औ दे नों माला लांफैयो लांफैब्लानो जाबाय औ

औ औ

औ औ खोनायासैहां

ए जाथ'आखै दासो फैहांदों दासो फैदों दानो थाङा हो

जोबाखै दाहां